आं बिफांफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बिफाङाव हासार होयो हाग्रा बिफांनि खाथिआव थानाय हाग्राफोरखौ सनस्रांनानै होयो जाहाथे बे बिफाङा देरनो थाखाय बोलो मोनो खाथि खालानि हाग्राफोरखौ बे बिफाङा सान्दुं नांनो एबा बार नांनो थाखाय साबफा एवस्रांनानै होयो बिफाङाव दै लुनानै होयो आरो बिफांखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बेरा दुमो एबा नेटफोर सोंनानै होयो जाहाथे मोसौ बोरमानिफ्राय बे बिफाङा रैखा मोनो सानफ्रोमबो बे बिफांखौ जोथोन लायो दै लुयो सानफ्रामबो बेलासि एबा फुंनि समाव बे बिफाङा जाहाथे थाबनो देरो बेनिखायनो बे बिफांखौ जोथोन लायो आरो गायनाय समाव लांदां जायगा एबा एसे सान्दुं नांनाय जायगा नायनानै बिफांखौ जों गायनाय जायो बिफांखौ बिफां एबा दंफांखौ बोरमाया जायिनि थाखाय बेवहाय बोरमा खिबो होनाय जायो मानोना बोरमा खि होबाथाय बे बिफाङा बे बिफांखौ बोरमाया जाया बिनिखायनो जोङो मोसौ बोरमानिफ्राय रैखा मोन्नो थाखाय बे बिफाङाव गोबोरखि होयो आरो बोरमा खिबो होयो बे बिफाङा थाबनो देरनाय बायदि